नमस्ते जी और सीदे मेरे ठइयाँ शादी पड़ी थी फ़ोटो चाहे फ़ोटोग्राफर को चाहिए थें मुझे अच्छी क्वालटी की फोटो चाहिए कितने का है बजट बताइए फ़ोटो हल्दी के लिए और बिडियो उडियो बनाना है हाँ हाँ सब कुछ सब चाहिए अच्छी तरह क्वालटी चाहिए

और हल्डी के लिए अलग शादी के लिए अलग यह चाहिए टोटली और कम से कम करिए कम से कम करिए मैडम मैं तो वह टोटली चार हज़ार देना चाहता हूँ नहीं अच्छा कर दीजिए समझ कर

नहीं नहीं छः हज़ार नहीं और

चलो साढ़े चार हज़ार

उसका पहला अगला दे देंगी ना हल्दी का अलग देंगी शादी का अलग और

सब कुछ अलग समझ के लगाइए चलो चलो अब अच्छा क्वालटी चाहिए फोटू हर हल्दी का अलग बिडियो बना कर हल्दी का शादी का पूरे घर का

जी

पाँच हज़ार पर डन होगा अच्छा ओके ओके